پیدل سفر کرنے کے لیے میرا سب سے پسندیدہ خطہ ہے ساحل سمندر کیونکہ سمندر کے کنارے چلنے سے اکثر سکون اور حیرت کا احساس ہوتا ہے لہروں کی تال دار آواز پانی کی وسعت اور مناظر کی خوبصورتی ایک پرامن ماحول پیدا کر سکتی ہے یہ فطرت سے جڑنے اور اپنے ذہن کو صاف کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے سمندر کے کنارے چلنا ناقابل یقین حد تک آرام دہ اور تازگی بخش ہو سکتی لہروں کی آواز اور ٹھنڈی ہوا ایک پرامن تجربہ دے سکتی ہیں اب غروب آفتاب اکثر پہاڑوں گھنے جنگلوں اور برفیلے پہاڑوں پر کیسے لگتا ہے برفیلے پہاڑوں پر غروب آفتاب ایک متاثرکن نظارہ ہو سکتا ہے ڈوبتے سورج کی گرم رنگتیں برف اب برف کے ٹھنڈے لہجے سے متصادم ہو کر ایک دل کش منظر بناتی ہے یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو اکثر فطرت کے تضادات کو خوبصورتی اور سکون کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے جنگل میں کیسے غروب آفتاب ہوتا ہے جنگل میں غروب آفتاب کی ایک جادوئی تجربہ ہے جیسے جیسے سورج کی سنہری کرنیں درختوں سے چھنتی ہوئی لمبے سائے ڈالتی ہیں اب پودوں کو روشن کرتی ہیں جنگل ایک گرو اور دلکش سبق لے جاتا ہے جو سورج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ واضح وقت ہے جب فطرت کی آوازیں زیادہ واضح سنائی دیتی ہیں یہ ماحول پرسکون اور پرسکون محسوس ہوتا ہے ایک پہاڑ پر غورب آفتاب ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے جب سورج افق کے نیچے ڈوبتا ہے یعنی آسمان کے نیچے ڈوبتا ہے آسمان کو اکثر نارنگی گلابی اور جامنی رنگوں میں غروب آفتاب کے وقت دیکھا جا سکتا ہے جو زمین کی تزئین کے خلاف ایک شاندار پس منظر بناتا ہے یہ خاموش عکاسی اور خوبصورتی ایک لمحہ بڑا لطف دلکش لمحہ ہوتا ہے